कुझु वक़्तु पहिरीं मूंखे प्रेस जी ज़रूरत हुई स्त्रीअ जी जंहिंमें मां ॿ टे कंम्पनी चॉइस कयूं फिलिप्स हुई बजा बजाज हुई ऐं ॿियूं बि कंपनियूं हुइयूं पर मां फिलिप्स जी कंम्पनी कई चॉइस कई मन चूंड कई हुनजी पर हुन प्रेस करण खां पोइ उनमें कपिड़ा पिया अटकनि सड़ी पिया वञनि हिन करे मां तव्हांखे इहे फिलिप्स जी इस्त्री वठण खां मना कंदुसि